हॅलो हॅलो सर हॅलो मॅडम गूड आफ्टनून मॅम म्हाका एक म्हा जाय आशि आयकोंक येता मॅडम म्हाका एक म्हाका मॅडम म्हाका एक कंप्लेन रजिस्टर करपाक जाय आशिल्ली आ म्हाका न्ही कालच्यान एक फोन येता एक तीन फावटीं आयलो की म्हाका फोन करून सांगता की तुमी भायरूत सरा आमी भायर रावल्ले आसात तूं भायर सरना फुडें पय किदें करता तें अशेंच सांगता एवरी टायम त्या भंयान ना अननोन नंबर मॅडम त्या भंयान हांवें हा त्या भंयान तेंच चुकलें म्हाजें आनी आतां नॅक्स टायम येत जाल्या रॅकॉड करूं नाजाल्या पूण मॅडम म्हाका भयार सरुंकूच भंय इसता सो ताणें अशें सांगलल्याक म्हणून हांव थंय पुलीस स्टेशनार येवच्या पेक्षा लायक फोन केला ओके पूण टशें कांय आसचें ना न्ही ओके हांव पळयता हांव म्हाज्या आनीक खरें सांगचें म्हणलें आल्या म्हाज्या पॅरणसांगूय अजून सांगलें ना किद्याक तीं बेश्टी भियाताली म्हणून सो हांव म्हज्या दॅडीक सांगता आनी पळयतात तीं किदें म्हणटा तीं नाजाल्यार दॅडीक घेवन हांव स्ट्रेट पोलीस स्टेश्नार येतात ह ह ह ह हय तेंवूय खरें मॅडम बरें तर हांव आतांच सांगता आनी पळयता दॅडी म्हाका आतांच घेवन येता जाल्यार थँक्यू ड आ मॅडम थँक्यू आ ओके